हाँ हेलो हाँ कहियौ ओहिकऽ लेल तऽ अहाँक आबऽ पड़त अहाँ छियै कतऽ एखन अपना स्टेशनसँ जे छै ने से करीब करीब पै पैतालीस किलोमीटर छै बाहरसँ जे छै से एगो टेम्पू उम्पू रिजर्व करब ओ आँटो अहाँकऽ पैसा लेत सए दू सए रुपैआ भाड़ा अहाँ कहबै जे हमरा बाल्मीकि टाइगर जेनाइ यऽ अहाँकऽ ओ ओतऽ पहुँचा देताह अहाँ ओतऽ आबि जायब आओर ओतऽ घुमै बला एक हाँ ओतऽ जे छै से घुमै बला बहुत सारा अथी छै जाहिमे एगो टाइगर अथी छै मतलब पार्क टाइप कऽ छै ओ बड़का करीब अहाँक जे छै से दश बारह बिघामे ओ छै ओहिमे रङ्ग विरङ्ग कऽ अहाँक जानवर सभ छै आओर अहाँक पक्षी सभ छै अहाँक जाहिमे घुमनाइ यऽ तऽ ओहि कऽ लेल तऽ अहाँकऽ आबऽ पड़तै एतऽ आबि कऽ जे छै से ओहिमे अहाँक हमरा सङ्गे जाय पड़त घुमै लऽ हम अहाँक सारा चीज बतायब जे ओहिमे एक एक प्रकार कऽ जे छै से एक हजार जानवर छै ओहिमे टाइगर ओहिमे अहाँक टाइगर छै ताहिके बाद एक सिङ्घ बला गेण्डा छै हाँ ताहिके बाद अहाँक जङ्गली गदहा छै जङ्गली सुगर छै आओर भेड़ छै हँ हाथी छै आ हिरनो छै बहुत सारा मतलब बहुत प्रकार कऽ जानवर छै जेकरा बहुत ही सुन्दर जानवर सभ छै ओकरा बहुत संरक्षित रखल गेल छै देखैए कऽ लेल अहाँक ओहिमे जाहिमे इन्टरेस्ट रहै जहि साइडमे देखै कऽ जयबै तऽ शायद हर साइड कऽ अलग अलग मतलब छै घुमै लऽ तऽ अहाँक ओहिमे जिमहर जाइ कऽ दे देखै कऽ हुए जाय सकैत छी अहाँकऽ जे कहियौ हाँ हाँ हाँ साँप साँपो सभ छै पक्षियो सभ छै बहुत सारा पक्षी सभ छै जेना कौआ भेलै मैना भेलै नीलकण्ठ पक्षी छै बगरा आ तोता तोती कऽ कइ प्रकार कऽ तोता सभ छै पछहतर प्रजाति कऽ तोता सभ छै शेरोमे अहाँकेँ जे छै से टाइगर छै शेर छै ओकर सभ शिकार करैयो कऽ तरीका बऽ देखायल जायत जे केना शिकार करैत छै शेर आ जानवर कऽ केना ओ मतलब शिकार करैत छै ओ सभ देखैमे बड़ा नीक लागत अहाँ एबै ओहि कऽ बादे आ ओहिमे बड़ा चीज अहाँक ओहिमे एबै तऽ खाना पीना अहाँकेँ जे छै से नहि लै कऽ जाय पड़त खाना पीना वर्जित छै आओर किछु घुमनाइ यऽ ठीक छै